ہاں جی بتائیں میں ٹی وی ایس شو روم سے بول رہا ہوں ہاں اس وقت تو دیپاولی چل رہے دیپاولی آفر بھی ہے نئے ماڈل کی بہت سی گاڑی آئی ہوئی ہے اس وقت ٹی ٹی وی ایس آئی قیوب آئی ہوئی ہے جو مطلب دھمال مچائے ہوئی ہے ایک دم مائلیج تو سر اس وقت بتا دیں آپ کو جتنی بھی ٹی وی ایس کی گاڑیاں ہیں آپ تو پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ اس کا مائلیج بہت بہتر ہوتا ہے اور ٹی وی ایس آئی قیوب کا مائلیج بہت اچھا ہے اور مائلیج کی وجہ سے ہی مارکیٹنگ اس کی بہت اچھی چل رہی ہے اس کی پڑے گی اس وقت ایک لاکھ پینتیس ہزار تو سر پھر ایم آئی پہ لینے کے لیے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینا ہوگا تیس ہزار روپئے کا اور اس سے پہلے پھر آپ کو آپ کی سبل کیا کبھی آپ نے اپنی سبل چیک کی ہے اور اگر نہیں کی ہے تو آپ اپنا پین نمبر دے دیجیے میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں جی جی ہاں اب وہ گاڑی دیکھیے ایک لاکھ تیس ہزار کی ہے ڈاؤن پیمنٹ آپ کو تیس ہزار دینا ہوگا تو ایک لاکھ کی ایم آئی بنے گی تو اس کو ہم چھ مہینے یا آٹھ مہینے پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اب آپ چاہے بجاج سے کرائیے چاہے ایچ ڈی ایف سی سے کرائیے اب ادر بینک جتنے بھی پرائیویٹ ہیں سارے بینکس ایم آئی سسٹم کرتے ہیں اس میں پروسیسنگ چارج لگتا ہے اور آپ کو کینسل چیک دینا ہوگا جی تو سر کہاں سے بول رہے ہیں آپ اچھا اچھا آپ کا شبھ نام جان سکتا ہوں اچھا اچھا چلیے بہت شکریہ سر تو کب آ رہے ہیں آپ ہمارے شو روم پہ تشریف لائیں آپ اچھا اچھا تو سر اگر آپ کہیے تو آپ کو آدھار کارڈ پین کارڈ اور چار فوٹو لے کر کے آنا ہوگا اور بینک کی ڈیٹیل دے دیجیے گا جس بینک سے آپ کا لین دین ہوتا ہے بینک کی کاپی ہوں تو آپ ہاں جی تو نہیں وہ سب نہیں بس یہ تین چیزیں کیونکہ ایم آئی کرانا ہے نا آپ کو فائننس کروانا ہے تو یہ تین چیزیں آپ لائیے ایز موسٹ ویلکم اور کہیے تو آپ کے نام سے ہم ایک ٹی وی ایس آئی قیوب بک کر دیں پھر کلر آ کر کے آپ فائنل کر دیجیے گا جی بہت لیٹیسٹ کلر ہے اور بہت خوبصورت میں آپ کے نام سے بک کر دیتا ہوں بس آپ کلر آ کر کے فائنل کر لیجیے گا اور میں آپ سے گذارش کروں گا کہ آپ یہی لیجیے ٹی وی ایس آئی قیوب یہی لیجیے اسی کی مارکیٹنگ یہاں سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت شکریہ تھینک یو